आपले आयुश्यांतले महत्वाचे जे प्रसंग आसतात त्या तारखे प्रमाणे आमचो गोंयकार कसो तो उत्सव मनयता थोडें लोक आपल्या वाडदिवसाचें निमतान वृध्दाश्रमांत वतात अनाथ आश्रमांत वतात आनी थंय कितें जेवण दिता जावं त्या संस्थे खातीर कसलीय आर्थीक मदत करतात देवळांनी डॉनेशन दितां देवळांनी पयशे दान करतात किवां कसल्योय गोश्टी ज्यो गरजेच्यो आसा त्यो आश्रमांनी दान करतात किवां आपल्या खंयच्याय शिक्षणीक संस्थेनी दान करून गोंयकार आपले म्हत्वाचे उत्सव मनयता